साढ़े डोगरा समाज च बत्थेरे ऐसे निक्के निक्के कम्म ऐ जिनें गी करने गी लोग अपनी शान समझदे न पर अज्ज दी जेह्ड़ी पीढ़ी ऐ एह् बाहर जाइयै कम्म करना चांह्दी ऐ लोग दिल्ली जाना चांह्दे बम्बई जाना चांह्दे किश लोग गेदे बी हैन हालांकि कनैडा जाना चांह्दे न ते उत्थै जाइयै अपना कम्म खोह्ल्लना चांह्दे न पर इस्सै चीजै च अस कुदै ना कुदै अपनी इस परानी संस्कृति गी भुल्ला ने ऐं जेह्ड़ी कि सानूं अपनी पह्चान दिंदी ऐ सानूं डोग डोगरा बनाई रक्खदी ऐ जेल्लै बी अस कुदै बाहर जाच्चै ते लोग आखदे कि कुत्थै दे जी जम्मू कश्मीर दे कश्मीर च बर्फ पौंदी ऐ उत्थै उ'नें गी उत्थै अस अपनी बक्खरी पंछान तुप्पदे होन्ने उ'नें गी सनाना पौंदा भला अस जम्मू दे न इन इ'नें चीजें कन्नै गै अस अपनी कुदै ना कुदै अपनी पह्चान भुल्ला ने आं पर साढ़े समाज च कुछ कुछ लोग अजें बी ऐसे हैन जिनें एह् चीजां बचाइयै रक्खी दियां न ते किश ऐसे कम्म कार बी हैन जेह्ड़े सानूं साढ़ी पह्चान दिंदे न में जेह्ड़े अपने समाज च दिक्खे न में दिक्खेआ ऐ बुड्डे लोकें गी बड़ा हेठ बैट्ठियै पत्तल ते डूनें बनांदे जेह्ड़े कि धामां च लगदे न डोगरा समाज च धाम खलाना कुसै गी रोट्टी खलाना ऐ कुसै बड्डे ओकेजन पर समझी सकने अस जियां कुसै दा जन्मदिन होई गेआ ब्याह् होई गेआ होर बी बत्थेरे बत्थेरी ऐसी ओकेजन आक्खी सकने अस जिंदे च लोकें गी रोट्टी खल्लाने ते उं'दे च पत्तल ते डूने लगदे न जेह्ड़े कि बूह्टे दे बड़ा दे पलाऽ दे पत्तरा कन्नै बनी बनी दियां जेह्ड़ियां एह् प्लेटां ऐं उ'नें गी अस आक्खी सकने उ'नें गी पत्तल आखदे न डूने एह् एह् चीज में दिक्खी अपने समाज च बुड्डे लोग जेह्ड़े बजुर्ग लोग न ओह् बड़ै हेठ बैठियै पत्तल डूने बनाऽ करदे न जिंदे कन्नै उ'नें गी ठीक ठाक आमदन लब्भा करी ऐ सर्वाइव गुजारा ते चला करदा ऐ उप्परा बी पैसे बचा करदे न होर बी बत्थेरे ऐसे कम्म न अस जेह्ड़े ऐ होर में होर जे स्हेई गल्ल करांऽ ते असें गवांऽ रक्खी दियां न दुद्ध बेचने होन्ने उं'दे कन्नै बी आमदन आवा दी ऐ होर बिच्च सब्जियां लान्नै आं उं'दे कन्नै आवा दी ऐ गंडे ला करने ऐं मूलियां लाई दियां हां टमाटर लाए दे इं'दे कन्नै बी आमदन आवा करदी ऐ पर जेह्ड़ा डूना पत्तल आह्ला ऐ इस्सी में उप्पर मन्नना सारें कोला एह् सानूं साढ़ी पह्चान ते देआ दा गै ऐ होर एह्दे कन्नै कन्नै एह्दे कन्नै आमदन बी लब्भा करदी ऐ ते एह्दे च बड़ी कोई जैदा मैह्नत मजदूरी दा कोई ओह् निं ऐ बैट्ठियै कम्म करना ऐ बुड्ढे लोक अपनी परानियां गल्लां करदे करदे बैट्ठियै कम्म करदे न बड़े मजे कन्नै ते पैसा आवा करदा ऐ एह् चीज पर हून कुतै ना कुतै खत्म होआ करदी ऐ लोग एह् कम्म करने गी अपनी इ'यां शान शान दे खलाफ समझा करदे न जां इ'नें गी निक्का कम्म समझा समझदे न जेह्दे कन्नै कि एह् कुदै ना कुदै इ'यां खत्म होआ करदा ऐ होर हून प्लास्टिक प्लास्टिक दे डूने पत्तल आई गेदे न प्लास्टिक दे भांडे आई गेदे न लोहे दे भांडे आई गेदे न स्टील दे भांडे आई गेदे न जिंदे कन्नै एह् कम्म कुतै ना कुतै खतम होआ दा करदा ऐ ते पैह्लें एह् कम्म बड़ा चलदा हा पर अजकल्ल थोह्ड़ा ठंडा प'वा करदा ऐ इ'नें गी जेह्ड़े इ'नें गी जेह्ड़े कामजाब बनाने आह्ले जेह्ड़े लोग ऐ ओह् साढ़े बजुरग हे एह् बजुर्ग गै एह् उं'दी गल्ला गै जेह्ड़ा कि साढ़ा अग्गें कल्चर ऐ एह् इस्सी अग डोगरा कल्चर अग्गें बधा दा ऐ पर एह् कुदै ना कुदै खत्म होआ दा ऐ जिस्सी असें खतम होने कोला रोक्कना ऐ ते अग्गें बधाना ऐ